उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे खेत्र में घणेई चुनौतिया चुनौतियूं आहिनि मुश्किलूं आहिनि कलाकारनि खे प्लेटफॉम नथो मिले जंहिं कॾहिं मिले थो त उन जो मेहनतानो ॾाढो घटि आहे उनी जे कला खे मान बि नथो मिले कलाकार पंहिंजी कला खे निकारण निखारण लाइ महिनत करणु था वक़्तु ऐं पैसो ॿई था लॻाइनि पर मोट में न पैसो थो मिले न ई मानु